گڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ کپڑے وغیرہ چاہیے تھے ہولسیل میں بھی اور ریٹیل میں بھی جیسے ڈینم وغیرہ یا اسی طریقے سے شلوار قمیص وغیرہ تو کیا پرائز ہے آپ کے یہاں اور کیسے آپ اس چیزوں کو وہ کرتے ہیں کچھ بتا پائیں گے آپ یہ شلوار قمیص اسی طریقے سے شرٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں اویلبل ہیں یہ ڈلیوری چارج سر آپ کی طرف سے ہوگا یا ہمیں ہی اس کے لیے پیسے پے کرنے ہوں گے اوکے اوکے میں یہ جاننا سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کون کون سے کلر آپ کے پاس اویلبل ہیں سارے مل جائیں گے پنک میں مل جائیں گے کیا مل جائے گا کیا جی سر سر دوسری چیز یہ پوچھنی تھی کیا ڈینم شٹ وغیرہ بھی کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے اچھا اچھا اچھا اوکے سر اگر ہم یہ ون لاکھ تک کا مال یہ کرتے ہیں لیتے ہیں تو کیا ڈسکاؤنٹ آپ کی طرف سے مل سکتا ہے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ ٹوئیلو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جی جی جی جی بہت شکریہ آپ کا آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی میں جلد ہی آپ کے پاس آڈر بک کرواتا ہوں